मां बचपन खां पढ़ाई में जामु हुशियारु हुयुमि पढ़ाई मूंखे जामु वणंदी हुई लेकिन पढ़ाई में मूंखे जामु तकलीतफ़ूं आयूं सेविन्थ स्टेंडर में मां छुटियुनि में नौकिरी कई कपिड़े जे दुकान ते लेकिन हुनखां पोइ मां ऐर्थ नाईंथ टेंथ इलेविन ट्वेलथ ताईं पढ़ाई कई ऐं फस्ट ईअर में अ अ पढ़ाई में तकलीफ़ आई त अ मां पढ़ाई छ्ॾे ॾिनी छो त मुंहिंजे घर में कुझु अ पैसे जी तकलीफ़ हुई त मां हाफ डे जी जॻहि फुल डे कमु करण लाइ तियारु थी वियमि मुंहिंजी पघार डबल थी वई उनखां पोइ उते अठ साल कमु करण खां पोइ मां कमु छॾे ॾिनो छाकाणि सेठ मूंसां दोखो कयो उनखां पोइ मां साड़ी कंस्ट्रकशन में एज़ अ सुपरवाइज़र साइड सुपरवाइज़र कमु कयो उते अठ साल कमु कयो डांबर कं उनखां पोइ मां अ अ महादेव ट्रांस्पोर्ट में कमु कयो महादेव ट्रांस्पोर्ट में छ्ह साल कमु करे मां भावनाणी रिअल स्टेट कंपनी में कमु कयो भावनाणी में अठ साल कमु कयो उते अठ साल कमु करण खां पोइ मुंहिंजो हिसेदारी में मुंहिंजो जेको परसेंटेज निकिरंदो हो न पियो ॾिए त मां कमु छ्ॾे ॾिनो पोइ हाणे मां पतंजली में सहायक कमु कयो सहायक कमु करण खां पोइ मां कमु छ्ॾे ॾिनो ऐं हाणे मां पंहिंजो रिअल स्टेट जो कमु कंदो आहियां साल में ॿ टे सौदा कंदो आहियां चेंबूर कैंप चेंबूर सिंधी माण्हू जामु सुठा आहिनि जय हिंद